अगर देखा जाए तो योग खुद की देखभाल या तनाव पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तमाल में लाया जा सकता है हम धीरे धीरे योग को कुछ मिनट और फ़िर चाहे तो कुछ घंटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर देखा जाए तो तनाव पर नियंत्रण पाने एक लिए योग से बेहतर भी कुछ करने की जरुरत नहीं है योग वैसे तो शरीर को फ़ायदा पोहचाता ही है पर अगर इसका तनाव पर नियंत्रण पाने वाला सोचा जाए तो यह काफ़ी असरदार है योग जिस प्रकार से अलग अलग विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि योग करने से ये फ़ायदे हैं योग करने से वो फ़ायदे हैं उसी प्रकार तनाव पर भी धीरे धीरे नियंत्रण आ जाता है क्योंकि जब आप एक काफ़ उस स्तर में जाते हैं जब आपका पूरा शरीर आराम महसूस करता है तो आपके तनाव पर भी धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है